ہاں میں نے ایک جگہ کا سفر کیا تھا وہ جگہ ہے اجمیر شریف میں نے اجمیر شریف کا جانے کا توقع بھی نہیں کیا تھا لیکن میں نے اجمیر شریف گئی وہ بہت لمبا راستہ ہے اور میں وہاں جانے کے بعد بہت خوش ہوئی وہاں سے میں راجستھان گئی اور راجستھان گئی تاج محل گئی بہت جگہ پھرے وہاں سے اور مجھے بہت خوشی ہوئی وہاں جا کر تاج محل ایک فیمس ایک فیمس ہسٹوریکل پلیس ہے جہاں جا کر سب جنے فوٹو تصویریں لیتے ہیں وہاں پر جا کے خوش ہوتے ہیں اور وہ ایک ہسٹوریکل پلیس ہے شاہ جہاں ممتاز کے بارے میں وہاں وہاں گئے تو معلوم ہوتا ہے وہاں گئے تو معلوم ہوتا بہت سنے تھے لیکن تاج محل کو دیکھ کے آج جان بھی لیا تھا میں نے میں نے توقع نہیں رکھی تھی کہ میں تاج محل کو جاؤں گی یا اجمیر شریف کو جاؤں گی لیکن الحمد للہ سے میں نے بہت لمبا سفر طے کیا اور وہاں جا کے بہت سارے بہت سارے تصویریں لیں اور اپنا اور اپنی ہر توقعات کو پورا کیا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں کبھی تاج محل کو جاؤں گی توقع بھی نہیں کری تھی کہ تاج محل کو جاؤں گی اجمیر شریف کو جاؤں گی یا راجستھان کو جاؤں گی یہ سب جگہ میں بہت لمبا سفر کر کے گئی میں اور بہت لمبا سور بہت ساری شاپنگ کی بہت اپنے اپنے سب لوگوں کے لیے بہت ساری شاپنگ کی وہاں ہم تاج محل گئی میں وہاں سے تارا گڑھ گئی بہت سارے ٹی سیٹیز ہے جو بہت ہسٹریکل ہے بہت کہانیاں ہیں وہاں پر جا کے ہمیں اچّھی اچّھی سی کہانیاں سننے کو ملتی ہے اور ہمیں وہاں پر اچّھے اچّھے میوے ملتے ہیں کھانے کے لیے اچھے اچھے فروٹ ملتے ہیں اور جو ہمیں نہیں معلوم ہے اور اس کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں اپن اور ہر جگہ جگہ جا سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں سفر کے سفر کے علا سفر کے علاوہ وہاں پر رہ بھی سکتے ہیں رہ کر ہم گھوم سکتے ہیں پھر سکتے ہیں اپنی توخوخات کے برابر ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اجمیر شریف ایک ایسی بہت بہترین جگہ ہے جہاں پر اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہر چیز اپن کر سکتے ہیں وہاں جہاں کر یہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں سر اب پن بہت جگہ جا سکتے ہیں اور بہت لذیذ کھانا ملتا ہے وہاں پر لذیذ کھانا ملتے باوجود ہم وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں کوئی ہوٹل کوئن لیک ہے وہاں پر ٹھہر سکتے ہیں یہ بہت اچّھی جگہ ہے میں نے توقع بھی نہیں کی تھی کہ میں اجمیر شریف کو جاؤں گی اتنا لمبا سفر طے کر سکی الحمد للّہ میں نے اتنا بڑا سفر طے کیا اور میں بہت سارا بہت خوش ہوئی اور میں جا کے بھی آ چکی ہوں